जय झूलेलाल असांजे भारत में सभु ॾाढियूं सुठी सुविधाऊं आहिनि शहर में वञण लाइ बस जी यात्रा ट्रेन जी यात्रा पर गांव में वञण लाइ असांखे गाॾीअ ते वञणो पवंदो आहे उतां जा रस्ता गांव जा असांखे न ईंदा आहिनि सम्झिण में त असां गूगल या जी पी एस जी मदद वठी करे असां गांव में वेंदा आयूं पर उतां जा रस्ता गांव जा कचा रस्ता आहिनि बराबरि न आहिनि ठहियलु रस्ता त गूगल पे न सही न ॿुधाईंदो आहे त उतांजे माण्हुनि खां असांखे मदद वठी करे उते पहुचणो पवंदो आहे इन करे गांव जी सुविधा बराबरि कोन्हे पहुचण जी जय झूलेलाल